ہیلو کیا آپ الکریم ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد انس بات کر رہا ہوں جی میں آپ سے یہ پتا کرنا چاہتا ہوں کہ میز کو پہلے محفوظ کرانے پر کوئی آفر ہے کیا دراصل میں آج آپ کے وہاں اپنے دس دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آنے کو تھا تو میں آپ سے پتا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آفر ہے کیا اچھا آفر یہ ہے کہ دس لوگوں میں صرف پانچ لوگوں کا بل پے ہوگا ٹھیک ہے آج میں شام میں اپنے دس دوستوں کے ساتھ آتا ہوں اچھا آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ کھانے میں کیا کیا ہے اچھا بٹر چکن چکن بریانی چکن برا ٹھیک ہے تو میں آج شام کو آپ کے وہاں اپنے دس دوستوں کے ساتھ آتا ہوں